हैलो भइया जी मिगी जम्मू बारै पता ऐनी ऐ अंजी अंजी मेरी फैमिली आई दी बच्चे आये दे न मेरे ते इनेंगी जम्मू घुमाना आई जाह्गे जी की मेरी दौ कुड़ियां न ते इक्क